पंदरहां मार्च ॿ हज़ार अरड़हां जनवरी उणिवीह सौ सतानवे पंजवीह मई ॿ हज़ार छह उणिवीह जुलाई उणिवीह सौ पंजासी तेरहां जून ॿ हज़ार ॾह